नहि हम ड्राइंग क्लास नहि कयने छी आ नहि हमरा जे छै हम यूट्यूब सँ सिखलहुॅं हेँ आ घरपर सिखलहुॅं हेँ अपनेसॅं बनबै लए अपनेसॅं कोशिश केलहुँ आनलाइन क्लास कऽ कऽ कए हम जे छै सिखलहुॅं हेँ ड्राइंग करय लए आ हमरासँ जे पैघ दीदी सब अछि हुनका सबसँ हम सिखलहुॅं हेँ बनबैत मतलब हुनका सबके बनबैत देखलहुँ तँ हुनके सबसँ सिखलहुॅं हेँ